पूरे ॾींहं में पाणी असांखे सभिनीनि खां पहिरियों उथण सां मुंहुं धोअण लाइ पाणी खपंदो आहे फ्रेश थिअण लाइ पाणी खपंदो आहे या सनानु करण लाइ वरी सनान करे अचि त वरी पाठ करण में जलु खपंदो आहे उन जल में बि पाणी खपे वरी हुन खां पोइ चांहि कर त चांहि लाइ पाणी खपे नाश्ते में पाणी खपे नाश्ते में कुझु बि आइटम आहिनि जीअं पोहा हुजनि त पोहा धोअण लाइ बि पाणी खपे इटली ठाहिणी हुजण त हुनमें बि पाणी खपे डोसो ठाहिणो हुजे या खमन ठाहिणो हुजे हर शइ में यानी पाणी ई खपंदो आहे इन खां पोइ वरी झाडू पोचा आहिनि बासण आहिनि या हथु ई धोइणो आहे रोटी कंदे कंदे कंहिं महिल हथु धोइणो पवंदो आहे त हुन लाइ बि पाणी जी आवश्यकता पवंदी आहे कपिड़नि में पाणी खपंदो आहे आ बासणनि में झाडू पोंछे में सभिनि में पाणी खपंदो आहे असां ॾींहं में कम से कम रोज़ु हिकु माण्हू खे अठ ॾह लीटर पाणी पीअण लाइ बि खपंदो आहे इन खां अलावा ॿार स्कूल वञनि त हुनखे बि पाणी ई बोतल भरे ॾियूं पाणी जे बिना कुझु सम्झि में ई न ईंदो आहे असांजे हर कम में पाणी खपे पाणी अगरि कंहिं महिल असांजे घरु पाणी न ईंदो आहे त असांखे कुझु ॻाल्हि सम्झि में न ईंदी आहे पे पहिरियां पाणी भले रोटी न हुजे पर पाणी जरूरी हुजे असांजे हर कम में पहिरियां पाणी ई पाणी असांजी ॾाढी आवश्यकता आहे